हॅलो आरे ते पॅनकार्डाचें मातशें करपाक दिल्ले मरे ते पॅन कार्ड म्हाजे मातशें जावंक ना ते मातशें पॅन कार्डाचे मातशें कर कित्याक म्हाका भायर वचपाचें आहा न्हू तेका लागून पॅन कार्ड मातशें जाय म्हाका गरजेच्या पंदरा दिसा पयलीं मात्शें मेळ्ळें बरें बी पंदरा दिसां पयलीं सांगलें तेणी म्हळ्यार आठ धा दिसा भितर मेळ्ळें जाल्यार बरें जातलें आनी तुका बर्थ सर्टिफिकेट हें बर्थ डेट तुका सांगपाक जाय न्हू ती नायन्टीन सिक्स्टी सिक्स फेब्रुवारी एक हय बड बट डेट हय डेट म्हाजी नायन्टी सिक्स्टी सिक्स फेब्रुवारी एक डेट घे आनी मातशें म्हाजें जाता तितलें हेचें कर पॅनकार्डाचें पॅनकार्डाचें करीत जाल्यार मातशें म्हाका बरें पडटलें आनी म्हाजें काम जातलें देव बरें करूं तुका